साढ़े जम्मू च शालीमार शालीमार हास्पिटल बी ऐ ते मता जिल्लै कोई सीरियस होई जां तां नारायणा बी लेई जन्दे ते इयां बत्रा बी ऐ दमाक आह्ला हास्पिटल ते बत्रा बी ऐ पर जेह्ड़े केई बचारे गरीब लोक होंदे ओह् नेईं बत्रा जाई सकदे इक ते गड्डी दा साधन बी हैनी बत्रा उत्थै जिदे कोल अपनी गड्डी होऐ उ'ऐ जाई सकदा ते ओह् शालीमार बचारे चली जन्दे सिद्धे रस्ते पर उत्थै थोह्ड़ा एह् होंदा के जेह्ड़ा कोई सीरियस होऐ ते नेईं इन्ना तौले लाज होंदा ओ उसी नारायणा लेई जन्दे ते उत्थै बी ऐ दूआ हास्पिटल ऐ केह् आखदे उसी बक्शीनगर इक ओह्ड़ा शालामार ते इक और बी ऐ ना जेह्ड़ा नां नि आ दा जाद मिकी ओह्ड़ा गोरमैंट गै ना ओह् ते ओह्ड़ा ते प्राइवेट ऐ नारायणा आह्ला बी ते बत्रा आह्ला प्राइवेट ऐ ते इयां ते शिरी ओम बी ऐ ओह् बाह्मणे बड़ी च पौंदा शिरी ओम पर चलो जम्मू च गै होइया ओह् बी ओह् ह् बि ऐ ते इक ओ उत्थै बी ऐ ते लेई जन्दे लोक जिन्दे कोल पैसे होंदे ओह् नारायणा बी लेई जन्दे जिन्दे कोल नेईं होंदे ओह इत्थै बचारे लाग्गै दागै दसदे रौंह्नदे फिर केह् करना एह् करदे न लोक